फाटले कांय वर्सान आनी आतां पळयलें जाल्यार आर्थीक क्षेत्रांत सुधारणां जाल्यात खरी पयलीं इतलें रीण बेंका बेंको ज्यो रीण दिता ते सगळे इतले लोकांक मेळनाशिल्लें मोजक्याच लोकांक अमकेंच आसूंक जाय तमचेंक आसूंक जाय मनीस असो नोकरीच केल्लो आसूंक जाय नोकरी केल्या ताचे कडेन हें आसूंक जाय अशें खूब्ब कायदे लागून लोन रीण सगळ्यांक दिनाआशिल्ल्यो बेंको आतां रीण दिवपाक कायदे बेंकाचे आर बी आयचे खूब सुदरो जाल्यात सो लोकांक रीण घेवपाक सोपें जाता आनी रीण घेवूंक मेळिल्ल्यान लोक थोडो थोडो धंदो करूंक शकता किंवा रीण घेवन उल्लेलो तांचो किदें घर बांदप भुरग्यांक शिक्षण दिवप हें करूंक शकता ताका लागून आर्थीक सुधारणां मातशीं जाल्यात भुरगे पयलीं चड लोक पयलीं शिकनाशिल्ले आतां सगळीं भुरगीं शिकतात आनी शिकून ती नोकरेक वता नोकरी आतां आपल्याच राज्यांत नोकरी मेळटली अशें ना नोकरी दुसऱ्याय राज्यांनी जाता आनी आतांचे भुरगे आनी आतांचे आवय बापूय तयारूय जाल्या भुरग्यांक दुसऱ्या राज्यांन दवरपाक नोकरे खातीर शिकोवपा खातीर पयलीं तितलें भायर वचप जायनाशिल्लें आनी भायर गेल्यार रावपाकय खूब कठीण जातालें आतां सगळे ज्या व्हडल्या व्हडल्या शारांनी जंय व्हडल्यो व्हडल्यो कारखाने आसा व्हडले व्हडले

आनी तो आपल्या राज्यान आनी त्या राज्यान यो वच करता सो हाका लागून आर्थीक सुधारणां खूब जाल्यात